औ आं बिउटि पारलार एबा सेलुन गंसे मोजां खुलिनानैहाय मोनसे जायगायावहाय आङो रां बुथुमनो गोसो मानसिफोरखौहाय देलायहोनानै एबा मानसिफोरनि लुबैनाय हास्थायनायबादि ग्रुमिं खालामहोनानैहाय बेफोरनिफ्राय फैनाय रांनिफ्राय आरजिनानैहाय गावखौहाय जिवावहाय सलिलांनो आरो मोजां नखरखौहाय खुंलांनो थाखाय आंहा मिजिंफोर दङ